आंनि बादिब्ला यगा खालामजेननायनि थार बैसोआनो जाबाय फास बोसोरनि उनाव जेब्ला गथ' फिसाफोरा गाव गावनि आयथिंआव मोजाङै गसंथानो हायो बे समनिफ्राइनो जोङो उन्दैफोरखौ यगा फोरोंनो हायो उन्दै बैसोआव यगा सोलोंनायनि मुलाम्फा फोरानो जाबाय गाव गावनि मोदोम फोरखौ थाजिमै दोननो हायो आरो सान्नाय हनायफोरखौ धैज'आव दोननो हायो बेबादिनो आङो गोदो गोदो उन्दैयाव मोननैसो यगा खालामबोदोंमोन स्खुल फरायनाय थाएमाव बेसोरनो जायैबाय थारनियाम आरो सुर्य नमसखार बेसोरखौ जों खालामोब्ला जोंनि देहा मोदोम साननाय हनायफोरा मोजाङै थायो आरो जों धैज' लाखिनो हायो